شادیو میں لوگ بہت ساری چیزیں دیتے ہیں جیسے گھر میں فرینڈ لوگ فرینڈ جو ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں جیسے کوئی چیز سجانے کے لیے جیسے گفٹ میں کہیں سینری پھول وغیرہ پھوول وول جیسے پھول کے پاٹ پھول جو اندر سینری ہوتی ہے یا ایل وہ سینری فوٹو فوٹو والا یہ سب چیزیں دیتے ہیں سینری وغیرہ جیسے آیت الکرسی ورسی لکھی ہوتی ہے سورتیں لکھی ہوتی ہیں وہ سب چیزیں دیتے ہیں بڑی سی کوئی چھوٹی چیزیں دیتا ہے جیسے گھر میں اور جو گھر والے ہوتے ہیں وہ وہ کوئی اپنے حساب سے چیزے دے دیتے ہیں برتن کے سیٹ کوئی دے دیتا ہے کوئی کفو کا سیٹ دیتا ہے کوئی سٹینڈ کوئی کچھ وغیرہ چیزیں ایسی دے دی جاتی ہیں شادیوں میں اور جو گھر میں تو ملتی ہی ہیں چیزے بہت سی چیزے دی جاتی ہیں اور ان کے جو اور لوگ رہتے ہیں وہ کوئی گفٹ پیک کروا کے اس میں کچھ سینری وغیرہ لگ رکھ دیا جاتا ہے اور فو لائٹ والی سینری بہت سی چیزے دیتی ہیں اور بہت بڑے مطلب جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جیسے کی مطلب جیسے ایج میں بڑے وہ لوگ اپنا ہار وغیرہ کا سیٹ دے دیتے ہیں کانوں کے سیٹ دے دیتے ہیں اور ہاتھ ہاتھوں میں پھول وغیرہ چیزیں دے دیتے ہیں اسی طریقے کی چیز دی جاتی ہے شادیوں میں اور ویسے کوئی بالوں میں کچھ لگانے والا دے دیتا ہے بالوں کی بالوں میں پتا نہیں کیا کیا لگانے کے لیے آ گیا وہ چیزیں لوگ گفٹ میں دے دیتے ہیں کوئی انگوٹھی دے دیتا ہے یہی سب چیزیں دیتے ہیں لوگ شادیو میں اور کوئی مرد مٹّی کے برتنو کا سیٹ دے دیتا ہے ویسے اب بہت کم لوگ دیتے ہیں لیکن دیتے ہے بہت سے لوگ گفٹ میں اور اور بہت سی چیزیں پیسے لوگ دے دیتے ہیں بہت سے لوگ پیسے جتنے ہو سکتے ہیں لوگوں سے وہ گفٹ میں دے دیتے ہیں لوگ